हा मुंहिंजा पसंदीदा सिंधी पहाका आहिनि जीअं त घरु गुरूअ जो दरु ॾे मथां पर कंहिंजे हथां पंहिंजो दरु गुरूअ जो दरु सचु त वेठो नचु लिखे आप वाजे खाद